जेह्के दूए धर्म न जेह्के इंदे जेह्के मिकी शैल लगदे ओह् न केह् नांऽ इक मिकी सिक्खां दा धर्म बड़ा शैल लगदा ते कन्नै दुआ होई गेआ बुद्धिस्म दा धर्म जेह्का ओह् मिकी बड़ा शैल लगदा मतलब अ'ऊं आक्खां जेह्की बुद्ध ए बुद्ध बुद्धिस्म आह्ली जेह्के लोक होंदे निं बुद्ध लोक होंदे जेह्के बुद्धि ओह् उंदी जेह्की इ'यां जिंदगी गी लेइयै जेह्की सोच होंदी ना कि कदें एह् मीट बगैरा निं खाना प्यार कन्नै रौह्ना झगड़े झुगड़ च बिलीव निं करदे ओह् ते मतलब कि प्याज थूम बी निं खंदे ते उं'दी एह् चीज मिकी काफी जैदा इ'यां इंटरैस्टिंग लगदी ते दुआ रेहा सिक्खां दा अ'ऊं जिसलै बी गुरुद्वारे जंदी तां मिकी बड़ा गै अच्छा लगदा मतलब कि उं'दियां गुरुबानियां सुनियै उं'दी वैसे जेह्ड़े कीर्तन होंदे उं'दे च बी राम दियां चौपाइयां होंदियां पर जेह्की गुरबाणियां शुरबानियां होइयां एह् सुनने च मिकी काफी चीज जेह्ड़ी ऐ मिकी काफी अच्छी लगदी ते कन्नै कि'यां जि'यां जिसलै बी ओह् आखदे गुरुद्वारे च कोई बी जा म्हेशा सिरै उप्पर किश थोह्ड़ा खट्टा गै लोड़दा सिरै ओह् पटका बी दिंदे इ'यां गुरुद्वारे बाह्र ओह् पटके उ'नें रक्खे दे होंदे ओह् पटके दिंदे मतलब जेह्का बी जा कोई कुसै बी धर्मे दा बंदा जां ते ओह् उस्सी पटका दिंदे ते सारे जनें केह् आखदे जेह्का बी जा तां ओह् उं'दी जेह्के जेह्की उ'नें गुरु ग्रन्थ साहिब रक्खी होंदी उं'दे इसदे च ओ ओह् होंदा कि सारें केह् आखदे अपना सिर ढक्कियै गै जाना ते दुएं धर्में शा में जेह्का सिक्खने ई गल्ल ऐ तां ओह् में एह् सिक्खेआ के जियां बुद्धिसम होई गेई के कि'यां मतलब कि जेह्की मास शास एह् सब निं खाने चाहिदा मतलब ओह् बी उं'दा बी जीने दा उन्ना गै हक्क ऐ जिन्ना साढ़ा जीने दा हक्क ऐ ते कन्नै प्रेम कन्नै रौह्ना ते सादा जीवन बतीत करना क्योंकि एह् मोह् माया ऐ ते एह् जेह्की उं'दी आइडियोलाजी ऐ मिकी काफी गै अच्छी लग्गी ते दूआ होई गेआ जि'यां जेह्की सिक्खिस्म दा होई गेआ कि जेह्का इं'दा होई गेआ सिक्खिस्म दा कि प्रेम भाव कन्नै रौंह्दे कन्नै जिसलै बी कोई मुश्कल आई जा ते अपना ओह् तलवारां लेइयै मतलब कि अग्गें होई जंदे मतलब डरदे निं ओह् कुसै शा उंदी दलेरी ते उं'दी ब्हादरी दे किस्से इ'यां बी बड़े गै मश्हूर न ते गुरुद्वारे दा जेह्का होंदा ओह् जेह्का में जेह्का दिक्खेआ ना उत्थुआं सिक्खी चीज के जि'यां ओह् गुरुद्वारे जेह्का लंगर लगदा ना ते कोई बी इंसान आइयै रुट्टी खाई सकदा कोई भिखारी होऐ भिखारी शा लेइयै कोई बड्डा बी आदमी होऐ इक जगह् पर गै ओह् सारे किट्ठी रुट्टी पाइयै दिंदे ते ओह् चीज में उत्थुआं सिक्खी के मतलब कि छोटे बड्डे च कोई फर्क निं मतलब सारे इक बराबर गै न उप्पर आह्ले दे सामने सारे इक बराबर न ते ओह् चीज में उं'दे शा सिक्खी जेह्की अ'ऊं फैस्टिवल जेह्के होई गे सैलिब्रेट करदे ते इक क्रिस्चन दा बी औंदा फैस्टिवल क्रिसमस ते ओह् पंजी दिसंबर गी होंदा ओह् बी अस कदें कदें इ'यां करदे इ'यां सैलिब्रेट बा इ'यां घट्ट गै वैसे साढ़े घरे आह्ले इन्ना पसिंद नि करदे हैन बा फ्ही बी इ'यां हैप्पी क्रिसमस दे अस आक्खी गै छुड़ने जेह्के मेरे दोस्त दुस्त बगैरा हैन जेह्के क्रिस्चन और जेह्का दूआ होई गेआ एह् गुरुनानक देव जी दी जयंती औंदी जेह्का एह् पंजाबियें दा बैसाखी दा मेला होंदा जेह्का इं'दी लोह्ड़ी होंदी ते ओह् ते अस सैलिब्रेट करदे गै न लोह्ड़ी उप्पर अस तरचोली बगैरा सब बनांदे बसाखी दा मेला जेह्का होंदा इं'दा बड़ा मश्हूर होंदा ओह् बी अस मनांदे इत्थै बी लगदा साढ़े इत्थै उधमपुर डिस्ट्रिक च बी लगदा बसाखी दा मेला ते एह् चीजां न जेह्की अ'ऊं दूए धर्में शा काफी जेह्कियां हैन जेह्के इंदे तेहार न ते ओह् मनांदे अस